मां निर्मला निकेतन में जेका की चर्च गेट में कॉलेज आहे होम साइंस उहो मां जॉइन कई हुई हुते असांखे डॉल मेकिंग नंढी गुड़िया कीअं ठाहिजे आटिफिशल गुड़िया कीअं ठाहिजे आटिफिशल गुड़िया कीअं ठाहिजे एनीमल्स आहिनि जीअं डॉग आहे पर्स आहे कीअं ठाहिजे साड़ी खे कीअं पेंटिंग कजे कीअं एम्ब्रॉयडरी कजे त कई सभु टाइप जा मां ईअं सिखी आहियां सभु कला ई आहे अलॻि अलॻि टाइप जूं असांखे उते सेखारियूं हुयूं त मूंखे उहो ॾाढी यादगीरी ईंदी आहे छोकी मां बि हुते क्रीम मां सुंदर सी नंढी पंजाबी डॉल ठाही हुई गुड़िया ठाही हुई ऐं हुनमें पंजाबी जा उनखे गहना पाता पर गहना जीअं पंजाबीस पाईंदा आहिनि हेॾा वॾा वॾा हार कननि जा झुमका वरी उनजा मथे में जेके पाईंदा आहिनि झ चिंदी टाइप में वरी छेल में बि हो छेलकानी पाईंदा आहिनि पंजाबी टाइप जी ड्रेस हेॾा वॾा वॾा रवा चुनी पाईंदा आहियूं त मां उहा डॉल ख़ासि करे पंहिंजे हथ सां ठाही हुई मुंहिंजे टीचर खां सिखी ऐं वरी मां हिकिड़ो पर्स मेकिंग ऐं उहो बि मां पर्स मेकिंग बि ठाहियो उहो हिकिड़ो एनीमल ऐं हिकिड़ो डॉगी आहे हीअं लॻे पियो कि रीअल आहे डॉग उनजो कपिड़ो ऐं फर असांखे टीचर ॿुधाइ हुई इतां खां वठी अचण जे लाइ हुन जो आईस हुन जूं टंग जेका ॼिभ हूंदी आ्हे हीअं ॿाहिरि लटकंदी आहे ॻाड़े कलर जी फिल्ट पीस हूंदो आहे हुन जो नालो हूंदो आहे त उहो मां ठाहियो त मूंखे अञा ताईं उहा यादगीरी ईंदी आहे की हा मां बि हथ सां कुझु ठाहियो हुओ